जोंनि जिल्लायाव गिबि आबादफ्रा माय मायबो दं माय बेबादिनो दालि दङ ओमफ्राय फिथाइ सामथायफोरा थाइजौ खान्थाल माने आनारस मैगंफोरा बिदिनो लाइ लाफा आलु बायदि बायदि बांसिन माय माय आबाद माय आबाद मावो मायखौ ओरैनो दैज्लां बोथोर जेथ आसार सावोन भाद्र' बेयाव बांसिन गायो जेदाव जेद आसाराव आमथिसुवासिम जानायनि सिगां मायखौ फोनांगौ नङाबा माया गाज्रि जायो होन्नानै फोथायो बेबायदिनो मायखो फोनानै बेबादि नैजि दिन नैजिबानि उनाव फुनानै मायखौ गायफिनो बेबायदि मावो ओमफ्राय बिदिनो लाइ लाफा बेयो मेसें बोथोराव मेसें बोथोराव बिदिनो आघोन पुष आघोन पुष माघआव बे बेफोरखौ गायो फोयो लाइ लाफाखौ आरो बेनि उनाव बेबायदि थाइजौ खान्थालाथ' दैज्लां बोथोराव थायो आनारसफोरा बेफोर जायो आरो गय गय आबादबो जायो गयआ गया बिदिनो दा दैज्लां बोथोराव गया बिबार बारसिगोन बेबादिनो खातिकनिफ्राय खाथि गासा लागायनानै गयखौ फुजायाव खाथि गासायाव होयो बावो ओंखाम गोरलै जाखांनानै गयखौ बिदिनो फान्नो हायो बेनि सिगां गयखौ जाया गय गोरलैखौ ओंखाम गोरलै जाखांनायनि उनाव जायो ओंखाम गोरलैजों फिथाइ सामथाय माने बेखौबो माने गोरलै बिदि बावफानानै ओंखाम गोरलैनिफ्राय माने जायो गयखौबो ओमफ्राय फानो बेबो बुरजा बांसिन गयाबो गय गय दङ